योगा जे अभ्यासु करण सां मूंखे जाम फ़इदो थियो पहिरीं मूंखे ॾाढो गुस्सो ईंदो हो जॾहिं मां योगा कई त मूंखे जाम शांती मिली ऐं मुंहिंजो गुस्सो घटि थींदो वियो जीअं मुंहिंजो गुस्सो घटि थींदो वियो तीअं तीअं मुंहिंजो दीमाग़ु ऐं मुंहिंजो शरीर गॾु गॾु हलण लॻा पहिरीं मां फ़्रिज वटि त वेंदी हुयमि पर मूंखे छा खपे इहो मां भुलिजी वेंदी हुयमि छो त दीमाग़ु साथ न ॾींदो हो योगा करण सां मूंखे इहो फ़ाइदो थियो की हाणे मूंखे ख़बर आहे मूंखे छा खपे मुंहिंजो ध्यानु किथे आहे ऐं मां छा चाहियां थी मुंहिजो दीमाग़ु ऐं मुंहिंजो शरीर जो मेल थियो योगा सां ई थींदो इहो त असां ॿुधूं वेंठा ऐं मूंसां थियो आहे बक़ाइदा पहिरीं मुंहिंजी शरीर में जाम सूर रहंदो अकड़ रहंदी हुई मन जीअं मां शीतली प्राणायाम कंदी हुयमि न त मुंहिंजी ॼिभ ई न मुड़ंदी हुई मां योग करे ई न सघंदी हुयमि हाण हुन अभ्यासु करे करे करे करे मुंहिंजी हीअ ॼिभु मुड़ंदी आहे मां हूअ अभ्यासु करे सघां थी हूअ योग करे सघां थी मुंहिंजी टंगुनि में जाम सूर हूंदो हो उन योगा सां मुंहिंजो हूअ सूर घटि थियो मुंहिंजो गुस्सो घटि थियो ॿियो त मुंहिंजे शरीर में ब्लड प्रेशर जी तकलीफ़ हूंदी हुई तंहिंजे करे मां ॾाढी गरम रहंदी हुयमि ॾाढी गरम मतिलब दीमाग़ु गरम पेट ताईं गरम कुछ रोटी न खाई सघां उहो करण सां शीतली प्राणायाम जेको मां तव्हांखे ॿुधायो इहो करण सां मुंहिंजो थदिकार थी पेट में मां मतिलब हाणे गर्मी घटि आहे मां कुझु बि खाई सघां थी कुझु बि करे सघां थी पंहिंजे शरीर खे सही तरहं हलायां वेठी योगा मुंहिंजे लाइ मान हीअ वरदानु थी निकितो जीअं मां पंहिंजे शरीर लाइ जीअं चाहियां पई की ईंअ थी वञे मुंहिंजो शरीर हूअं मुंहिंजो साथ ॾिए पियो ऐं हाणे जाम सुठो हले वेठो हाणे मूंखे जाम शांती आहे मुंहिंजो दीमाग़ु शांत आहे मुंहिंजो शरीर मुसां गॾ आहे ऐं बिल्कुलु ठीकु आहियां योगा जे करे